देखही भाइ सबसँ पहिले गाड़ी निकालै छिऔ आओर साफ सुथरा करि दै छिऔ तब ओकर हवा चेक करै छिऔ हवा अगला पछिला दुनूमे चेक करिके तब गाड़ी निकालै छिऔ बाहर तब हेल जरूरीके समान हेलमेट लै छिऔ जुत्ता पेन्ह लै छिऔ आओर गमछा एगो ले लै छिऔ आओर लाइ कागज पत्तर इन्श्योरेन्स जे होइ छै सब ठीक रहै छै तऽ ओ सब राखि लै छिऔ तब गाड़ी लैकऽ निकलै छिऔ पेट्रोल चेक करिके तब निकलै छिऔ पेट्रा कम रहै छौ पेट्रोल तऽ पेट्रोल पम्प जाइ छिऔ भरा लै छिऔ तब दूर सफर जाइ छिऔ आओर हुन्नेसँ सबकिछु करिकऽ अएलहुँ जरूरी सामान जे होइ छै सब रखबिही साथमे पुलिस तुलिस खातिर कागज पत्तर सब राखै पड़ै छै आओर कोइ विशेष बात नहि छै कहीँ भूलचूकमे पकड़ि लेलकौ किछु खरचा पानी दै देलहुँ बस ओहेमे निकलि गेलहुँ आओर लाइसेन्स सब रहबे करै छै कोइ दिक्कते नहि छै कभी कभी हो जाइ छै जे कहिओ कहिओ पकड़ि लेतौ तऽ छोड़तौ नहि ने जलदी जुत्ता आर नहि पेन्हने रहबही तऽ बिना अथीके नहि ने छोड़ै छै तब कोनाहितो कम करिकऽ निकललहुँ ओकरबाद इएहसब छौ आओर सब कहबौ इएह जे घरसँ निकलै छिही सब अपन अपन समान आओर लऽ कऽ निकलल करही लाइसेन्स होलौ जुत्ता होलौ जरूरीके समान सब हेलमेट आर पिन्ह कऽ निकलल करही आओर किछु नहि